मांं जॾहिं ॾहें दोरण में हुयुमि तॾहिं असांखे स्कूल वारा वडोदरा वठी विया हुआ हुते हिकिड़ो एडवैंचर पार्क हुआ पार्क हुओ हुनमें असांखे वठी विया हुआ हुते जाम एडवैंचर वारियूं राइड्स हुयूं जीअं फ्लाइंग फॉक्स मन हिक पासे खां ॿिए पासे ताईं डोरे ते लटकी करे असांखे वञणो हुओ ऐं अहिड़ा जाम ई एडवैंचर वारा राइड्स हुआ हुनमें पोइ हुतांखां असां वियासीं हिकिड़े म्यूज़ियम में हुन म्यूज़ियम में असां जाम झूनियूं झूनियूं शयूं ॾिठियूं जेका राजा महाराजा उन्हनि जी तलवारूं उन्हनि जा कवच पोइ उन्हनि जी जेकियूं कीमती शयूं हुयूं उहो ॾिठियूं पोइ जेका इजिप्ट खां ममी वठी आया हुआ हुअ उहो ॾिठियूं पोइ जेका आदीमानव जेका हुआ उहे जेके हथियार वापरींदा हुआ उहा ॾिठा असां पोइ जेको मां माण्हुनि जो जेको स्कैलेटन हूंदो आहे जेको हडीयुनि जो ढांचो हूंदो आहे उहो ॾिठो असां पोइ कहिड़ो ढां कहिड़ी हडी कीअं कम कंदी आहे उहो सभु बि हुते लिखियलु हुओ उहो ॾिठो हीअ जाम शयूं असां म्यूज़ियम में ॾिठियूं जेकियूं असांखे जाम सुठियूं लॻियूं ऐं जाम अलॻि अलॻि प्रकार जा सिका बि हुआ जेका झूने ज़माने में प्रचलित हुआ म्यूज़ियम में वञी करे बि असांखे जाम मज़ा आया असां जेका बि दोस्त हुआ असां जाम मज़ो कयोसीं हिक ॿिए सां सॼो ॾींहुं असां घुमूं पिया नास्तो पिया कयूं पोइ हिक ॿिए सां गॾु हिते वञूं पिया ईअं असांखे हुते जाम मज़ा आयो पोइ हुतां वियासीं असां वॉटर पार्क में वॉटर पार्क में असांखे जाम राइड्ज़ू मिलियूं ऐं हुते बि असांखे जाम मज़ा आयो